हल्लो हल्लो हां हां जी

जी बिल्कुलु

जी रेट त जेको हले थो हाणे असी हले थो त तव्हांखे मतिलब जेतिरे कैरेट में उनमें खपे चोवीह में खपे उन हिसाब सां जामु जेके ग्राम जी तव्हांखे खपे ओतिरे ग्राम जे हिसाब सां तव्हांजो रेट लॻंदो असी पवंदव अरिड़हें जो ऐं चोवीह लख त न न वे पवंदव तव्हांखे हा हा नख थो लख त पवंदो अरिड़हें कैरेट में तव्हांखे असी पंजहासी ताईं पवंदव

तव्हांखे जेका असां ठहाराई जेका लॻाईंदा आहियूं असां बसि उहेई कटंदा आहियूं बाक़ी त असांजो जेको मालु हूंदो आहे जीअं त ठाहींदा आहियूं असांजो प्योर ई हूंदो आहे त असां जेका ठहाराई उनमें फ़ेट त पवंदी आहे केतिरे ग्रामनि जी तव्हां ठहाराईंदो उनजे हिसाब सां असां फ़ेट विझिदा आहियूं न सभु ॾींदा आहियूं सभु ॾींदा आहियूं तव्हांखे काई दिक़तु न ईंदव तव्हांखे हा मां तव्हांखे अची करे तव्हां ॾिसी वञो चाहे त मां तव्हांखे ऑनलाइन बि मोकिले सघंदी आहियां

हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ओके